मैंने अब तक में सबसे ख़ूबसूरत हाईक वह की थी जब मैं अपने इस्कूल के दिनों इस्कूल में साथ सर्दियों के मौसम में अपने बहुत सारे सहपाठियों के साथ हाईक पर गई थी वह हाईकिंग मेरे लिए बहुत अच्छी थी क्योंकि वहाँ प मेरे बहुत सारे अध्यापक और मेरे कई सारे मित्र मेरे साथ गए थे और इसके अलावा मेरे लिए वहाँ का वह सफ़र बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इसे करने से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और मुझे एक ऐसा सूर्यास्त इसलिए याद है क्योंकि उस दिन हम सभी ने वह सूर्यास्त एक साथ देखा था